کاکم سب سے زیادہ سلائی جاتی ہے جیسے کپڑا ہم کپڑا سلتے ہیں سوٹ شلوار سلاتے ہیں پین سوٹ سلاتے ہیں کپڑا بہت سارے کپڑا سلاتے ہیں کپڑا کا کپڑا بنانا جیسے ہم پسند کرتے تو کوئی سوٹ شلوار سلاتا ہے کوئی پین سوٹ کوئی فروک تو جو جس کو جو پسند آتے وہ انسان سلتا ہے کرتا ہے سلائی کرنے کے لیے سلائی کیا جاتا ہے اور اگر ہمیں کسی چیز کے لیے اگر ہم کسی کو جلدی سینا چاہیں یا جلدی کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر کوئی جلدی کرنا چاہے تو کوئی موٹر کا استعمال کرتا ہے کوئی اپنی اسپیڈ بڑھا کے کرتا ہے کوئی اپنا اپنا اپنا جس طریقہ سے ہو انسان چاہتا ہے کہ میرا جلدی ہو جائے جلدی جو بھی کام جلدی نکل جاتا ہے اور ہم کپڑا سلتے ہیں کپڑا سلنے میں محنت بھی لگتی ہے پتا بھی چلتا ہے کپڑا سلنا اچھی بھی لگتی ہے سلنے میں اور پسند بھی انسان کو آتا ہے کپڑا جیسے ہم جو کپڑا پسند کرنا جو قسم کا کپڑا ہے کوئی سوتی کپڑا پہنتا ہے تو کوئی اس میں سلک میں جو انسان کو پسند آتا ہے اسی حساب سے انسان سلا جاتا ہے اپنا پسند کا اگر کپڑا ہوتا ہے تو انسان اچھا سے سلتا ہے پتا چلتا ہے اس میں تھوڑا محنت لگا کے سلا جاتا ہے اور اگر ہم بنائی بھی کرتے ہیں جیسے ہم پردہ بناتے ہیں بہت سارے رنگ کا ہر کلر کا پردہ بنایا جاتا ہے ہم آسان طریقہ سے بھی بناتے ہیں اور ہمیں اگر جلدی بھی بنانا ہو پردہ وغیرہ بنائی وغیرہ کرنا ہو تو تھوڑا اسپیڈ میں بھی کرتے ہیں ہاتھ کی اسپیڈ ہاتھ کو تھوڑا زیادہ زیادہ چلاتے جیسے ہم بنائی بھی کرتے ہیں کبھی سوئیٹر بنتے ہیں کوئی کچھ بن لیتا ہے کوئی تکیہ غلاف بناتا ہے اپنا اپنا جو انسان کو بنانا چاہیے بناتا ہے سلائی بھی ہم کرتے ہیں کپڑا سلتے ہیں سوٹ سلا ہو شلوار سلتے ہیں پین سوٹ ہو فراک ہو جو میرا پسند سے ہو اپنا کپڑا پسند کرتے ہیں وہی سلنا چاہیے اور سلنے میں اچھی بھی لگتی ہے اگر اپنے پسند کا کپڑا سلائے تو اچھا لگتا ہے اگر ہم جلدی سینا چاہیں تھوڑا جلدی کریں جیسے ہمیں جلدی چاہیے جلدی کرنے کے لیے اگر ہم استعمال کرتے ہیں موٹر کا سلائی میں یا ہاتھ ہاتھ کو تھوڑا تیزی تیزی سے کرتے ہیں تاکہ ہمارا کام جلدی ہو پائے جیسے ہم سب جلدی رہتا ہے کام کرنے کا تو اسی لیے ہمیں جلدی کرنا پڑتا ہے اور ہم جیسے سوٹ شلوار سلتے ہیں سوٹ شلوار سلنے میں تھوڑا آسان لگتا ہے پین سوٹ سلا لو انسان کو اپنی اپنی پسند کا کپڑا جو کپڑا ہمیں پسند آ جاتا ہے وہ کپڑا تھوڑا جلدی سل بھی جاتا ہے اور بنائی بھی بنائی بھی اچھی ہونا چاہیے جیسے بنتے ہیں ہم لوگ سوئیٹر بن لیتے ہیں پردہ بن لیتے ہیں پردہ بننے کے لیے بھی ہمیں اچھے جیسے اگر ہمیں اس کے بھی تیزی کرنا ہوتا ہے تو ہم جلدی جلدی ہاتھ کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں شروع شروع میں ہمیں اچھے لگتے لیکن ہم دھیرے دھیرے دھیرے کرتے کرتے ہماری عادت بن جاتی ہے اسے بنانے کی تو ہم اسی وجہ سے اسے تیزی سے کرنے کے لیے ہماری عادت بن جاتی ہے ایسی کپڑا ہوتا ہے کپڑا جیسے سلتے ہیں ہم تو وہ بھی اگر سلتے رہو تو جلدی جلدی سلو تو جلدی ہو جاتا ہے ہم موٹر بھی موٹر کا استعمال بھی کر لیتے ہیں یا پھر ہاتھ تیزی سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی کو سلائی زیادہ بنائی کی جاتی ہیں